दिल्लीअ में सभेई धर्म प्रचलित आहिनि प्रमुख आहिनि सभेई धर्म खे मान्यता ॾेई वेंदी आहे ॾिनी वेंदी आहे हिते ईअं त सभिनी खां वधीक हिंदू धर्म जा हिंदू सभ्यता जा माण्हू रहंदा आहिनि परि हिते मुस्लिम बि आहिनि सिख बि आहिनि ईसाई बि आहिनि हिंदुनि खां पोइ सभिनी खां वधीक सिख ईंदा आहिनि आबादीअ में उन खां पोइ मुस्लिम ईंदा आहिनि उन खां पोइ ईसाई ईंदा आहिनि परि दिल्लीअ में असां बि आहियूं असां सिंधी आहियूं सिंधी हिंदू चया वेंदा आहियूं ऐं असां हिंदू धर्म जी सभीनि मान्यताउनि खे मञंदा आहियूं उन जो पालन कंदा आहियूं असां जा ईष्ट देव झूलेलाल साईं आहिनि जंहिं खे वरुण देव बि चयो वेंदो आहे जेके जल जा देविता आहिनि त असां हिंदू आहियूं हिंदू धर्म जो पालन कंदा आहियूं